ہمارے گاؤں میں بہت پریشانی ہے ندی ہے پانی آتا ہے گورھی لوگ اس میں مچھلی مرتا ہے اس میں جو ناؤ گرانا چاہیے جہاز گرانا چاہیے گورھی کو پکڑنا چاہیے ڈوب جاتا ہے آدمی اس میں تالاب میں بہت سا پانی آتا ہے بہت ہی ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتا ہے بہت دقت ہوتا ہے بہت پریشانی ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سرکار کو جہاز گرانا چاہیے ناؤ گرانا چاہیے دھار میں ندی ہے بہت بڑا ندی ہے بہت پریشانی لوگ ہوتا ہے بہت پریشانی میں رہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سرکار کو ناؤ گرانا چاہیے جہاز گرانا چاہیے گورھی کو اوپر کرنا چاہیے مچھلی مارنے والا کو مچھلی مارے گا اس میں اس میں ہیل کو جائے گا رہے گا مچھلی پکڑے گا اس میں ڈوب جائے گا گورھی لوگ سب اس کو اوپر کرے گا جہاز گرا کے ناؤ گرا کے اس کو پریشانی بہت ہوتا ہے بہت رہتا ہے پریشانی میں بہت ہی کرتا ہے اور بڑا دریاؤ ہے اس میں پانی بہت بھاری ہے اس میں ناؤ گرانا چاہیے ناؤ جہاز جو بھی ہو ہر چیز گرانا چاہیے گورھی کو اوپر کرنا چاہیے مچھلی پکڑتا ہے جیسا ہونا چاہیے ویسا کرنا چاہیے جیسے آپ لوگ یہ کرتے ہو ڈھلائی کر دیتے ہو یہ کر دیتے ہو انٹھا دیتے ہو ویسے آپ کو جلدی سے جلدی ناؤ گرانا چاہیے جہاز گرانا چاہیے اچھا سے یہ رہنا چاہیے سویدھا ہونا چاہیے گورھی کو اس میں مچھلی پکڑنے جاتا ہے اس میں مچھلی مارنے جاتا ہے اس میں سب چیز کو یہ کرتا ہے ڈبکی لگاتا ہے پانی میں یہ ہوتا ہے پریشانی بڑھتا ہے ہر چیز سے مچھلی کو یہ کرتا ہے نکالتا ہے بیچنے کے لیے اس میں دقت نہیں ہونا چاہیے پریشانی نہیں ہونا چاہیے